हमर हिसाबसँ हमर ताकत हमर स्वाभिमान आओर हमर सच्चाइ छै काहेके लिए हमर स्वाभिमान हमरा लिए बहुत जरुरी छै आओर हम दोसराके लिए आओर दोसराके सामने अपन स्वाभिमानके दाँवपर नहि लगाए सकै छियै ई हमरा लए बहुत महत्वपूर्ण छै आओर ई हमर ताकत भी छै आओर सच्चाइ भी हमरा लए उतना ही जरुरी छै काहेके लिए सच बोलना ही हमर हमेशासँ कर्तव्य रहल छै हम दोसराके सामने कभी झूठ नहि बोली आओर ना ही अपन फायदाके लिए झूठ बोलना चाही छी काहेकि ई हमरा बहुत गलत लागै छै आओर हमर हिसाबसँ हमर कमजोरी हमरमे आत्मविश्वासके कमी छै काहेके लिए हम दोसराके सामने अपन बात बहुत कम राखि पाबै छियै दोसराके समाने हमरा बोलैमे बहुत परेशानी महसूस होइ छै काहेके लिए हम दोसराके अपने आपसँ बड़ा समझै छियै आओर हमरा खुदके कम आँके लागै छियै जकरा वजहसँ हमरामे स्वाभिमानके कमी छै आओर हम एकराके ठीक करैके कोशिश कर रहल छियै ताकि हम अपना आत्मविश्वासके बढ़ाए सकी